डाक टिकट सिक्का ऐं पुराणा पत्थर जे के उपयोग में अॼु काल्ह नथा अचनि उन्हनि खे कठो करण जो सभिनी खां वधीक फ़ाइदो इहो आहे कि जॾहिं असां पोड़ा थी वेंदासीं या असांजा ॿार थी वेंदा हू नंढिपण में ॾिसंदा कि अहिड़ी शयूं बि थीदियूं आहिनि छो कि वक़्ति जे अनुसार हर का शइ पुराणी थी वेंदी आहे मटिजी वेंदी आहे त पर ॾिसण में जामु मज़ो ईंदो आहे